ते दिक्खो जी अ'ऊं फोटू खिच्चने तै पंचैरी खिच्चे फोटो कदें में मानसर गेदा हा रामनगर गेदा अवा फोटो अ'ऊं फेसबुक उप्पर ते नेईं पाना व्हाट्सऐप ते मिगी पसंद निं आंदे हैन ते इंस्टाग्राम मेरा फेवरेट इंस्टाग्राम उप्पर फोटो पाना ते लाइक धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़ आंदे ओह् बड़ा मजा आंदा मिगी लाइक कमेंट आए माए केह् आखां दिल खुश होई जंदा मेरा इ'यां लाइक दिक्खी दिक्खी केह् करना में मड़ो गरीब बंदा में चार लाइक दिक्खियै दिल खुश होई जंदा होर बस